हलो

कौन सी तारीख में कितने बजे से और वापसी का समय क्या रहेगा

जी मिल जाएगी ए सी वाली हाँ ठीक है वो भी मिल जाएगी आपको इसका एमाउंट दस हज़ार पड़ेगा आपको जी जी नहीं नहीं वह आपने सही सुना है यह नॉन ऐ सी के हिसाब से बताया कि नॉन ऐ सी रहेगा तो आठ हज़ार पड़ेगा और ऐ सी रहेगा तो दस हज़ार पड़ेगा इस हिसाब से चार्ज बताया है मैने आपको ठीक है आपकी आवश्यकता अनुसार मैं पाँच सो रुपए कम कर देती हूँ इससे ज्यादा नहीं कर पाऊँगी नहीं नहीं नहीं उसकी तो गारंटी है ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी वह हमारा जो भी रहेगा वह विश्वासपात्री ही है जो भी हमारे साथ काम मैं करते है अंडर में तो बेफ़िक्र रहिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको नहीं नहीं वह तो आपको ही प्रोवाइड करना पड़ेगा जी ठीक है ओके जी जी नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप बेफिक्र रहिए इस चीज़ से ना मैं जी ओके